جب میں بچپن میں میں اسکول جاتا تھا بچپن میں اپنے مووی دیکھتا تھا جس میں پولیس کے کردار ہوتے تھے جو ظلم کے خلاف لڑتے تھے اور لوگوں کا انصاف دلاتے تھے تو تبھی سے میرے من میں بچپن سے ہی پولیس والا پولیس والا پولیس میں جانے کا شوق پیدا ہو گیا تھا ٹینتھ کلاس تک یہی سپنا تھا کہ میں آئی ایس آفیسر بنوں پولیس ایک اچھے لیول پہ کام کروں لیکن جب میں نے الیون کلاس میں تھیئٹر جوائن کیا تب مجھے یہ احساس ہوا کہ پولیس والا بن کے ہم صرف ایک کرمینل کو پکڑ سکتے ہیں ایک کرائم کو ختم کر سکتے ہیں لیکن تھیئٹر ایک آرٹسٹ پوری سوسائٹی کو چینج کرتا ہے پوری سوسائٹی کے مائنڈ کو چینج کرتا ہے ان کو صحیح راستہ دکھاتا ہے سماج میں جو برائی ہوتی ہیں ان کا ان کا آئینہ ہوتا ہے ان کو آئینہ دکھاتا ہے کس طرح ہم اپنے زندگی کو بہتر طریقے سے جئیں ایک آرٹسٹ بتاتا ہے اور ہمارے سماج کے اندر جو ہو برائیاں ہوتی ہیں ان کو ہمارے سامنے لا کے دکھاتا ہے لا کر بس سامنے لا کر دکھاتا ہے اس لیے ایک آرٹسٹ اور ایک خواہ مخواہ میں ایک پولیس والے سے میرے خیال سے بڑا ہوتا ہے ہمیشہ